हेलो जी जी नमस्ते मां विश्वनाथ ट्रेवल एजेंसी मां सुरेश ॻाल्हायां पियो जी मां तव्हांजी कीअं मदद करे सघां थो हम्म हम्म हम्म जी जी जी तव्हां भली करे आहियां मैडम अजमेर में तव्हांजी आजियां आहे तव्हां अजमेर में आया आहियो असां तव्हांजी पूरी तरीक़े सां मदद कंदासीं ॾिसो जेको तां ब्रह्मा मंदिर ॻाल्हि कयो था न उहा त थोरो शहर खां परे आहे पर वरी बि असीं घुमाईंदासीं ऐं अजमेर जेका आहे हू पंहिंजी दरगाह जेको मोहिनदीन चिश्ती जी दरगाह आहे हुनजे लाइ बि ॾाढी सुञाती वञे थी त तव्हांखे उते बि असांजे पैकेज में उहा बि इंक्लूडिड ई आहे हूअ बि शामिलु थई कयल जी जी जी

असांजो जेको असांजो जेको गाइड आहे हुनखे ॾाढो सुठो एक्स्पीरियंस आहे त उहो सभिनी मंदरनि जे बारे में ऐतिहासिक हुनखे ॼाण सॼी आहे त उहो तव्हांखे ॿुधाए छॾंदो अवल त हिते ब्रह्मा मंदर खां अलावा जेको सावित्री देवीअ जो मंदर बि आहे उहा ॾाढी मतलबु मथे चढ़ाई ते आहे उते असीं चाड़ियुनि ताईं त तव्हांखे कोन वठी सघंदासीं त इहा बि तव्हांखे चाड़ियुनि ते छॾे छॾंदासीं त पोइ तव्हां मथे चढ़ी करे सावित्री मंदर में वञिजो हली ऐं ही ब्रह्मा मंदर बि आहे उते बि असीं तव्हांखे घुमाए छॾंदासीं त सुबुह खां वठी करे शाम ताईं जेतिरो बि थी सघंदो घटि में घटि ॾिस पोइ जे कॾहिं तव्हां अंदरि वञी करे ॿिया मंदर बि छो त छाए कि ब्रह्मा मंदर जे नज़दीक वेझड़ाई में बि ॾाढा नंढा नंढा मंदर आहिनि जिनि जी पाण जी पुराणी कीमियत आहे जी जी जी जी त पोइ तव्हां त तव्हां इअं कयो मैडम तव्हां हिकु त न ई पुश्कर जो ब्रह्मा मंदरु ॾिसी वठो हिकिड़ो सावित्री देवीअ जो मंदरु ॾिसी वठो ऐं हिकिड़ी अजमेर श्री जी दरगाह ते थी अचो त ई टे तव्हां पूरा करे वठो त तव्हांजी धार्मिक स्थाननि जो जेको शौक़ु आहे उहो पूरो थी वेंदो टे तव्हां थी अचो ऐं इहा इहे तव्हां शाम ताईं पूरा करे वठंदा ऐं बिल्कुलु असीं ॾिसो अवल त असीं वठूं था पंजटीह सौ रुपया पर छाहे की तव्हां केमल राइडिंग जीअं की हुन में शामिलु करे रखी आहे भई उठ जी सवारी बि असीं कराईंदा आहियूं उते बि तव्हांखे वठी वेंदो पर हाण जे कॾहिं तव्हां चयो पिया रुॻो तव्हांखे फ़क़्ति मंदर ऐं इहो दरगाह ई घुमिणी आहे जी जी जी त जी जी त पोइ न तव्हां भले टीह टे हज़ार रुपया ॾिजो असांखे ऐं शाम ताईं तव्हांखे होटल ते हू बिल्कुलु सवलाईअ सां छॾे ॾींदो हींअर थी हिते ॾिसो मैडम पहिरीं तव्हांखे पंज सौ घटि करे मूं ॿुधायो आहे ऐं ॿीं ॻाल्हि ई त तव्हांखे बिल्कुलु असीं सेफ्टी जो बि ध्यानु रखूं था सलामतीअ जो ध्यानु रखंदा आहियूं असांजी कार जो हमे हमेशह जेको बि असांजो एप थींदी हुन ते ट्रैकिंग थींदी रहंदी त तव्हां जिथे बि तव्हांजी गाॾी वेंदी असीं हुन ते लॻातार असीं ध्यानु रखंदासीं जंहिं सां तव्हांजी सलामतीअ जो बि ध्यानु रहिजे ऐं हिन सबबु एतिरो चार्ज त पोइ नोमिनल आहे त टे हज़ार जी तव्हां मूंखे वॉट्सप ते एड्रेस मोकिले छॾो पंहिंजो होटल जो ऐं अधु कलाक जे ॾिसो तव्हां जीअं चयो भले हींअर चयो त असीं त ॾह मिंटनि में गाइड खे मोकिले सघूं था पर तव्हां तयार थी वञो हम्म ठीकु आहे त पोइ तव्हां वॉट्सप ते ठीकु आहे त पोइ तव्हां वॉट्सप ते असांखे इंफॉर्म करे छॾिजो ऐं पोइ असीं मोकिले छॾंदासीं हितां गाइड ऐं तव्हां वटि जी जी एडवांस त तव्हांखे ॾियणो पवंदो तव्हां अधु अमाउंट जेका आहे उहो पहिरीं भरे छॾो ऐं अधु जेका जॾहिं तव्हांजी पूरो घुमण पूरो थी वेंदो हुन खां पोइ तव्हां अदा करे छॾिजो त अधु मोकिले छॾो ऐं स्क्रीन शॉट बि तव्हां मुंहिंजे इन ई वॉट्सप नंबर ते मोकिले छॾंदा त मां हींअर ई तव्हां मूंखे हेलो मैसेज कंदा त मां तव्हांखे हींअर ई पंहिंजो पे टी एम नंबर शेअर करे छॾंदुसि त तव्हां हुन ते पे टी एम करे छॾंदा जी जी जी तव्हांखे न न असांजा सभु असांजा सभु गाइड ॾाढा सुठा आहिनि मैडम तां फ़िक्रु ई न कयो तव्हां करे छॾो ऐं बाक़ी सभु ध्यानु मुंहिंजी ज़िमेवारी आहे मुंहिंजी जवाबदारी आहे तव्हां फ़िक्रु ई न कयो ठीकु आहे जी जी जी चऊं जय झूलेलाल